नमस्ते नमस्ते मैम प्रधान जी नमस्ते जी मैम मैम आप से एक काम था जो है हमारे इस्कूल में जो है लगवाना था केंप्यूटर तो आपकी जो है हेल्प चाहिए थी मदद चाहिए थी तो आप लगवा सकती हैं मदद कर सकती है हमारे इस्कूल की हेलो मैम हाँ मैम वही कह रहे थे कि जो हमारे इस्कूल में केंप्यूटर लगवाना था आपका सहयोग चाह रहा था जी मैम बस वही जी वही केंप्यूटर बच्चों को पढ़ने लिखने में दिक़्क़त है तो वही थोड़ा डिजिटल वर्क करा दिया जाए कंप्यूटर उम्प्यूटर को नॉलेज दे दिया जाए बच्चों को तो वही अब नहीं है तो वही आप उसके ज़रिए से अवलेबल कराना चाहते हैं प्रधान हैं आप जी मैम वही थोड़ा दिक़्क़त हो रही है गर्मी आ गई है पंखे उन्खे नहीं चल रहे हैं तो आप जो मरम्मत करवा देते जी मैम जी जी मैम वही करा देते तो इस्कूल जो है थोड़ा हो जाता बच्चों को दिक़्क़त हो रही है थोड़ा पढ़ने लिखने में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है लाइट उइट की जी मैम बस वह मैम वही आप करवा देती ना तो बच्चों को जो है कि बहुत अच्छा हो जाता और इस्कूल का भी विकास हो जाता है गाँव के बच्चे जो बाहर जा रहे हैं जी मैम जी मैम जी मैम वही बाहर उनको जा रहे जाना नहीं पड़ेगा वैसे अपने गाँव में पढ़ लेंगे बहुत जी वही आप जो वही प्रधान जी मैम कब कब तक आएँगी कल आप इस्कूल पर चलिए तो फिर दो तीन दिन में आ जाएँगे ना चलिए ठीक है तो मैम तो आ जाइएगा चलिए बस हम ठीक ठीक ठीक मैम वही सोमवार या मंगलवार तक तो आ जाएँगे आप जी जी वहीं जाएँगे जी मैम करवा देंगे तो हो जाएगा अच्छा ही रहेगा जल्दी हो जाएगा तो क्योंकि अब पढ़ाई भी लेट हो रही ना मैम हाँ जी जी मैम बीमार जाएगा पढ़ाई भी लेट हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही छुट्टी भी करना है तो व्यवस्था पहले ही हो जाएगा तो स्कूल खुलने के बाद बच्चे पढ़ने लगेंगे ना मैम वही मैम व्यवस्था हो जाएगा तो अच्छा ही रहेगा अब गाँव के साथ साथ इस्कूल का भी विकास होगा तभी तो गाँव आगे बढ़ेगा ना जी वही बस तो यह चाह रहा था मैंने कमाओ था इस्कूल में जो है लाइट उइट की व्यवस्था था जो बिगड़ गई है उस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा बनवा लीजिएगा जी मैम जी बिल्कुल मैम वही सब जी जी पंखा है सब वह सब चल नहीं रहा है वही लाइट उइट सब बिगड़ उगड़ गया है लग रहा है जी जी मैम ठीक है ठीक है मैम करवा दीजिएगा ठीक है मैम ठीक ठीक है मैं तो आ जाएँगे दो तीन दिन में आ जाएँगे ना मैम चलिए ठीक है मैम धन्यवाद नमस्ते मैम